सूरत ज़िले जे वातावरण फिरंदा रहंदा आहिनि इते केॾीमहिल गरमी हूंदी आहे त केॾीमहिल सीउ पवंदो आहे हिते कोई मौसम बि जो टाइम या महीनो फिक्स न हूंदा आहिनि बिन मौसम जे मौसम हलंदा रहंदा आहिनि केॾीमहिल थधि जे टाइम ते हिते कुझु वधीक ई गरमी हूंदी आहे त गरमियुनि जे टाइमनि ते बरसातूं चालू थी वेंदियूं आहिनि बरसातियुनि जे ॾींहं में सीउ पवंदा आहिनि ऐं सीउ त कुझु वधीक ई हद ते पवंदा आहिनि सीअनि जी डीग्री केॾीमहिल ॾह सेल्सियस खां बि हेठि हूंदी आहे या पोइ जेॾीमल गरमी चालू थींदी आहे त गरमी थटी सिक्स सेल्सियस खां बि मथे उॾी ईंदी हली वेंदी आहे इन में राति जो सीआरे जे मौसम में राति जो जाम सीअ पवंदो आहे माण्हू घर खां ॿाहिरि निकिरणु बंदि करे छॾंदा आहिनि